مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے دن بھر میں جو سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں وہ مویشیوں کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں مویشی میں کون سی مویشی آپ کے پاس ہے تو پھر کون سی سرگرمی آپ کو انجام دینی ہوگی یہ بات اس اسی پر منحصر کرتی ہے مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں جو اتر پردیش کا ہمارا یہ علاقہ ہے اعظم گڑھ والا جو خطہ ہے ادھر زیادہ تر لوگ گائے بھینس وغیرہ پالتے ہیں اور ان کے دودھ وغیرہ کو بیچتے ہیں تو ان سب کے لیے آپ کو صبح سویرے اٹھ کر مویشیوں کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے پھر آپ مویشیوں کو ان کے چارے والی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ باندھتے ہیں پھر اس کو دھلتے ہیں دن میں اکثر اگر آپ نے بھینس پالی ہوئی ہے تو آپ کو روزانہ دن بھر میں کئی مرتبہ دھلنے کا مشورہ دیا جاتا ہے پھر دوپہر میں آپ کو اس کو چارہ کھلانا ہوتا ہے شام میں آپ اس کو کچھ کوئی سیال چیز اس کو پلاتے ہیں جو چارے کے فام میں ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے اس کے صحت لیے صحت مند بھی ہوتی ہے اور اس طرح سے شام میں بھی آپ کو صاف صفائی کرنی ہوتی ہے اس کی جہاں پہ آپ بانٹتے ہیں اس کے دودھ وغیرہ دوہنے ہوتے ہیں ان کے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے یہی ساری سرگرمیاں انجام دینی پڑتی ہیں